ہم اپنے سفر کو آسان بنانے کے لیے اگر ٹرین سے سفر کرنا ہوتا ہے ایمرجنسی تو کوئی بات نہیں لیکن جو پلاننگ سے سفر کرنا ہوتا ہے تو ٹرین سے سفر سے کرنا ہے اس سے پہلے ٹکٹ کرا لیتے ہیں اس کا ریزرویشن تاکہ آرام سے جائیں جنرل بوگی میں بہت دقت بہت پریشانی آتی ہے اور سمے سے پہلے اسٹیشن پہنچنا ضروری ہے ٹرین کے ٹائم سے اور راستے کے سفر کے حساب سے جے گھنٹے کا اپنا سفر ہے تو اپنے کھانے پینے کی چیزوں کو اپنے ساتھ لے کے چلتے ہیں اپنے کپڑے لتوں کا دھیان رکھتے ہیں اور پینے کا پانی ساتھ ہونا بہت ضروری ہے سفر میں اپنے ساتھ لے کے چلنا چاہیے اور چلتے بھی ہیں تو اسی طریقے سے اپنے سفر کو آسان بناتے ہیں بس سے سفر کرنا ہوتا ہے تو بس کا بھی یہی ہے کہ ٹائم سے پہنچ کے بس کا ٹائم معلوم کر لیتے ہیں روڈ ویز سے پھر اپنا اسی ٹائم پہنچتے ہیں ٹائم سے سفر کو کرتے ہیں اور اپنی ضرورت کی چیزیں سب اپنے ساتھ لے کے ہی چلتے ہیں اس لیے راستے میں کوئی چیز ملی یا نہ ملی اور کچھ دوائیں بھی تھوڑی سی ساتھ لے کے چلتے ہیں بائی چانس راستے میں ضرورت پیش آ جائے تو اپنے پاس دوائیں موجود ہوں یا مسافر کو کسی کو کوئی ضرورت پیش آ جائے تو اس کی مدد ہو سکے تو ان چیزوں کا خیال رکھ کے سفر کرتے ہیں تو سفر آسان ہو جاتا ہے اپنی منزل تک